हेल्थवेक काम करताले कोविड टायमाचेर केसिस वाडपाक लागल्यो आनी कोवीड सगळ्याक कोविडूच कोविड आशिल्लेॆ भॆयान काम करप फुल डे एंड नायट ओलमोस्ट ड्यूटिचेरुच आसतालें आपले फॅमिलिकूय बी कोविड जातलो ह्या भंयान अर्धान स्किप करुंक सोदुन पसून जायनां आशिल्ले पूण लास्टाक शेवट फायनली भंयानुच जॉब सोडचो पडलो नाइलाजान फेमिलीक फायनेनशियल सेटबॅकय बी जालो कित्याक कांय म्हळ्यार अक्समात गर्वमेंट जॉब सोडप म्हणजे खुब त्रास जालें दोन वर्सां कशें बशेंन केक कर ये कर दुसरें आयटम्स कर जेवणाचे बी ये करुन दीस काडले दोन वर्सां अशींच गेली तरी पूण आपलो जॉब गेलां ह्या टेन्शनानुच अर्धो जिव का ये जातालो कांय बरो जॉब आशिल्लो सेलरी बरी आशिल्ली आनी लायकिंग आशिल्ली त्या जॉबाक पूण आपणें जॉब सोडलो भिवुन खंयचे तरी एक कोविड डिजीसाक आफ्टर दोन वर्सां जावन वतगीर खुब तेपान परत हेल्थ डिर्पाटमेंटान रिक्वेस्ट केलें परत जॉयन जा म्हण खूब आंनद जालो जॉयन जा म्हण पूण पयली स्टार्टींगेंक तो पोस्ट मेळूना लोवर पोस्टार वच्चे पडलें नाइलाजान आनी आवड आशिल्ली म्हणून घेवची पडलीं पूण आप इतली वर्साची सिर्विस आनी एक्सपिर्यन्स पळोन तांक ताणींच आपलो नॉर्मल वॉटेवर पयलींचो पोस्ट आशिल्लो तो परत दिलो एक स म्हयन्यानी तेन्ना खूब मनाक खोशी भोगली कित्याक कांय म्हणल्यार कितें तरी आपलें जिवनाचे परत आपल्याक मेळ्ळे ताणेंच हेपिनस खूब आयलें की आपल्यालें फुल आपलें जे पय करताले तें आपल्याक परत आशिल्ले तशें मेळ्ळे म्हणोन